में जेल्लै अडमिशन लेई ही ते में बड़ा निक्का जेहा हा जदूं ते में अपने मम्मी डैडी कन्नै गेआ हा ते जेल्लै अस गे स्कूल ते पैह्लै जेल्लै उनें लेइये प्रिंसिपल सर कोल लेइये स्हानू ते मम्मी डैड़ी ते ओह् फ्ही उन्नै मेरी मम्मी डैड़ी कोला फार्म अपना प्रिंसिपल साहब ने आक्खेआ भाई पैह्लें इं'दा फार्म भराओ ते फार्म भराने अस दुए सर हुंदे कोल गे पैह्लैं उनें फार्म भरेआ साढ़ा ते फ्ही उनें डाकुमैंट मंगे मम्मी भापे कोला ते जेल्ले अस गौरमैंट गौरमैंट स्कूल हा ओह् ते उनें फार्म शार्म भराया साढ़े कोला ते जेल्लै फार्म शार्म भरेआ ते फ्ही उनें आधार कार्ड़ भैनू दा जो जो लगदा हा अकाऊंट दी कापियां ते ओह् भराइयां साढ़े कोला मम्मी भापे कोला ते फ्हीओह्दे बाद च स्हानू उनें आखेआ भाई लाइब्रेरी चा बुक्कां लेई लैओ यूनीफॉर्म स्हानू स्कूला लब्भी ते भाई अपना ब्रेफॉस्ट लन्च बगैरा बी इध्दर गै करदे हे स्कूल गै ते अज्जकल जेह्ड़ा टैम ऐ ते प्राईवेट स्कूलैं च ते गौरमैंट स्कूलैं च बड़ा अंगर ऐ ते अज कल प्राईवेट स्कूलैं च पढ़ना होऐ तुसें पता भाई अज किन्ना ओह् लगदा फीसां लगदियां भला अडमिशन फीसां लगदियां ते अपना बड़ा करना पौंदा बंदे ई ते इसलै प्राईवेट स्कूल च ते गौरमैंट स्कूल च बड़ा फर्क होंदा गौरमैंट स्कूल च जिसलै अस जन्ने फीस दा बड़ा फर्क ऐ फीस साढ़े इध्दर अपनै गौरमैंट स्कूल जेह्ड़ा इस च अडमिशन फीस लगदी ते प्राईवेट स्कूलैं एह्कड़ी फीस अज्ज अडमिशन फीस लगदी फीसां बड़ियां जादा म्हीनै म्हीनै फीसां ते अस साढ़े ते हून दे बच्चें च बड़ा अंतर ऐ हून ते जिसलै बच्चे पढ़ाना ते बड़ियां फीसां न इसलै उस टैम सौ दो सौ रपे कन्नै दो सौ रपे कन्नै गै होई जंदा हा अडमिशन होई जंदी ही बच्चे दी ते हून अपना जेह्ड़े डाकूमैंट न फिर डाकूमैंट देने पौंदे सारे कोई कल्चर ऐक्टिविटी होआ दी ओह्अज कल बजीफे थ्होंदे हे साढ़े बचपन दे टैम हून इसलै स्कॉलर्शिपां मोदी गौरमैंट बड़ियां देआ दी बच्चेंई इसलै बड़ा किश करना पौंदा इंसान नै ते बच्चैं बी अच्छी होई दी पढ़ने लिखने बी पढ़ाइयां स्हूलतां बधी दियां इसलै अपने बच्चें दियां बी हून में अडमिशनां कराने गेदा हा ते हून साढ़े इत्थे द'ऊं कंटैंसटैंन्ट स्कूल ऐ ते जिसलै अस गे ते उनें आखेआ पैह्सै आधार कार्ड़ पैन कार्ड़ बैंक दी कापी लेई ओह्दे बाद दूए स्कूल दा पुट्टियै असैं जिसलै दुऐ स्कूल पाया ते उनै पूरा सार्टिफिकेट लेआ दूए स्कूल दा सार्टिफिकेट लैने बाद फ्ही अडमिशन होई हून असे बर्दियां लेइयां अपना बच्चें दियां कताबां लेइयां सब कुछ उत्थुं गै लेआ असें ते एह् ऐ भाई जेह्ड़ा जमाने कन्नै चेंज आई जंदा ते बड़ा फर्क पेई जंदा ते हून दिक्खो गौरमैंट स्कूलें च रुट्टियां बी थ्होआ दियां ते बर्दियां बुर्दियां बी फ्री लब्भी जंदियां ते प्राईवेट स्कूल च उऐ तुसें अगर पढ़ना होऐ ते फ्ही सारा किश अपने कोला गै करना पौंदा फीसां बी अपने कोला देनियां पौंदियां ते जो बी समान लगदा कोई अज्ज किश कोई फंक्शन चला दा ओह्दे तांई करना पौंदा बड़ा किश ऐ ते फर्क ते पेई गै जंदा ते लोकल स्कूल दे च अगर अडमिशन लैनी होऐ ते अगर अपना गौरमैंट ते लोकल च अज्ज बड़ा फर्क पेई दा हून हुन उसलै गौरमैंट फीस जिसलै अस पढ़दे होंदे हे ते साह्नू जेह्ड़ा अडमिशन फीस गै लगदी होंदी ही ते सब किश चलदा होंदा हा मतलव अठमीं नौमीं तोड़ी अस अपनै प्राईमरी स्कूल पढ़ी लैंदे हे अठमीं फिर नौमीं दे बाद नौमीं दसमीं जारमीं बाह्नमीं जेह्ड़ी हौंदी गौरमैंट मिड़ल स्कूल अपना गौरमैंट हाई स्कैंडरी स्कूल होंदी रेही ते हून प्राईवेट बच्चें दे बड़े प्ले बे स्कूल खुल्ली दे निक्के निक्के प्ले बे स्कूल पढ़न अपनै अल आंगनबाड़ी जंदे होंदे हे ते हून बच्चें दे निक्के निक्के प्ले बे स्कूल बने दे ओह्दे बाद फ्ही नरसरी पुजदा बच्चा फ्ही जिसलै नोहाड़ी स्कूल अडमिशन होंदी ते बड़ा समे कन्ने चेंज आई जंदा इंसान गी ते एह्दे च बड़ा फर्क पेई दा ते अजकल तुलें पता फीस बी बड़ी जादा प्राईवेट स्कूलें दी जेल्लै अपनै अडमिशन फीस गै इसलै दस दस बीह् बीह् हज़ार रपेआ बच्चे दी फीस लगदी ऐ गर म्हीनै फीस अगर तुस म्हीने दा हिसाब करो ते मतलव अपने इक साल दे बिच्च बच्चे दा घट्ट इसलै कोला पंजा हज़ार कोला उप्पर खर्चा आई जंदा ते इयै के अज्ज अस गौरमैंट स्कूल ते अज्ज बी गै लगदी रेही होर इन्ना कोई जादा नी लगदा ऐ ते बाकी बड़ा फर्क होंदा अपने गौरमैंट स्कूल ते प्राईवेट स्कूल च एह् ऐ भाई प्राईवेट स्कूल च स्हूलतां जादा होंदियां गौरमैंट स्कूल च इन्नियां स्हूलतां नेंई होंदियां बस इन्ना गै आखना